हमर प्रिय मैथिली फकड़ा अछि सूप दुसलैन चालनिकें जेकरामे अपने सहस्त्रो छेद जाहिके मतलब जे अपने अवगुणी छै ओ दोसरके अवगुणी कहै छै आ एकटा आओर फकड़ा छै जे हमरा पसन्दए ओ छै पैसा न कौड़ी बीच बाजारमे दौड़ा दौड़ी जेकि मतलब अहाँकेँ पास नऽ पैसा किछ नहिए लेकिन अहाँ तहियो बाजारमऽ अहाँ चलि गेलियै घुमलै समान देखि रहल छी लेकिन अहाँकेँ पास पैसा नहिए